दा जाबाय मडार्न जुग मडार्न जुगाव दा जों दा टेकनलजिजों बा माबा माबिजों बिराद डेबलाप जाबाय आमफ्राय दा आगोल फिपाफोराथ' एसे अल माबा फेशन जाबाय दा अलाव बेसोरो लुगैयोदि जों बांद्राय बेरायनो नाङा माया ओमफ्राय जेरावखि न'आव थाया मानि न'नि खामानियाव हेफाजाब होजानो लुगैयो आमफ्राय दाथ' फिपाफ्राथ' बोरायबाय खामानि मावबाय फैसा खामायबाय जोंखौ गिदिर गोलाव फोलाव गिदिर खालामबोबाय आमफ्रायदा दा जोंखौबो लुगैयो आरोखिना गावसोर बायदि मोजाङै सालायनानै न'खरखौ सालायनानै जालांनो आमफायदा दाथ' मर्डान जुग जाबाय दाथ' एसे हाइ कुवालिफि हाइ कुवालिफिकेशन नङाबाथ' साख्रि मोनला आगोलहायथ' क्लास ओइत नाइन टेनावनो साख्रि मोनला बायोमोन दा एसे आलदा जाबाय जुगा आगोलायथ' बिसोर बेराद खस्त खालायनानै जाहोबोबाय जोंखौ दाथ' मर्डान जुग जाबाय गासिबो मबाइल नांगौ लेबटब नांगौ गारि नांगौ बाइक नांगौ जायो आमफ्राय दा बेफोरखौ फिफाफ्राबो एसे साननांगौ जायो दानि माबायाव मर्डान जुगाव आगोलहायथ' बिदिया गैयानोमोन आमफ्रायदा फिपायाबो बेराद खस्त खालायनानै माबा खालायनानै जाहोबोबाय जोंखौ फेदेर गिदिर गोलाव खालामबोबाय आमफ्रायदा दाथ' मर्डान जुग मर्डान जुगाव मा खालामनो दा बेखौथ' बेराद नांगौ जायो मर्डान जुगाव मबाइल टेब्लेट बिदिनो लेबटब बायदिसिना नांगौ जायो आमफ्राय दा मर्डान दा अल्ड माबा टाइपना आगोलहाय अल माबामोन आमफ्राय दा अल्ड माबायावथ' जेबो माबागैया जाया ओमफायदा